अ सिमलानि गारिनि मेखारनियाव नांदोंना बे नाम्बारा

नै जोंहानि न'सिम फैनांगौमोन आंनि गारिया एसे गाज्रि जादों माने फैनो हागोन ना गाज्रि जानाया मबिलआ लिक जादों नामा मबिलल' गबाय थादों बेनिफ्राय बियारिंफोर बायदों खोमा इसे साउन्ड जाबाय दं माने गारिया ओमफ्राय आरो माबा माबि थाबावनो हागौ जायखिजाया गारिया एसे गोबाव जानाय बायदियानो मैया बिदि नङामोन ओमफ्राय दहायसो ससे सालायनायावनो बिदि जाबाय माने ओमफ्राय दा न'निफ्रायनो थांनो हायाखै आं माने अ अफिसाव थांथारनांगौ लेटबो जाबाय इसे

एसे थाबैनो फैनो हागोन नामा अ जायखिजाया एसे थाबैनो फैनाय बेनिफ्राय जायखिजाया प्रब्लेमा एखेयानो बेयाव मबिल गबाय दङ बेनिफ्राय बियारिंआबो बायदोंखोमा ओमफ्राय बियारिंखौथ' नायबासो मिनथिगोन बेसेबां नाम्बारनि नांगोन औ जायखिजाया अ एसे थाब फैनाय आंबो एसे थाब थांनांगौ माने आथुर जादों बेनिफ्राय

माबाया आरो ब्रेकआबो एसे अरा अरा जादों बेयाव बेनि थाखायबो माबा मोनसे गोदान बुस्तु लगाय बावनांगौ जायो नामा अ दे जागोन दे होनबा फै